कोंकणी भाशा आनी दुसऱ्या भाशा जशे की बंगळी बोडो वगेरे हांचें कितें संबंद आसा हें पळोवपाक गेल्यार कोंकणी आनी बंगाळी दोनी ही इंडो आर्यन भाशा आसा हे दोन भाशा सांस्कृत आनी प्राकृत ह्या प्राचीन भाशेचेरून उगम जाले कोंकणी हे सर्दन इंडो आर्यन ग्रुपांत पडटा बंगळी हे इंट इंटन इंडो आर्यन ग्रुपांत पडटा दोनी भाशा सांस्कृत मुळाचे शब्द आसा व्याकरणाच्या सोबत बरेंच नियम एक सारके आसा जशें लिंग वचन कारक कोंकणी भाशा ही सगळ्यांकून खूब संबंद दवरता ती म्हणजे मराठी भाशेंत मराठी ही भाशा ह्या भाशेतुनच कोंकणी भाशा येयल्यात कारण गोवा पयलीं महाराष्ट्राचोच भाग आसलो आनी लोकां पयली मराठीच उलयताली ताच्या उपरांत जेवा पोर्तुगीज येयले तेनी तेंच्यानी एक एक जो शब्द हाडलो तेतूनसून कोंकणी भाशा ही तयार जाली